जय झूलेलाल हांजी मां तव्हांजी कीअं सहायता थी करे सघां हांजी तव्हां केरु जी हिकु थोरो तव्हां ॿुधाए सघंदाव बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हांखे डॉक्टर सोल्स में खपनि न डॉक्टर सोल जेको थींदो आहे हिकु पेर में उहे खपनि न ठीकु आहे असां वटि कुझु कुझु त ठहियल आहिनि त तव्हांखे अगरि कराइणो आहे पंहिंजे साइज़ जो ऐं अगरि बेली वांगुरु खपे या चप्पल वांगुरु खपे उहो तोखे तव्हांखे थोरो बुधाइणो पवंदो उहो न जूता ई खपनि ठीकु आहे ऐं तव्हांजो साइज़ ऐं बेली टाइप हलंदो न न न हांजी तव्हां थोरो मूंखे अघु ॿुधाए था सघो केतिरी तव्हांखे हुन में खपे रेंज तव्हांखे केतिरे में खपे ठीकु आहे उहो थोरो ठहीं ठहीं वेंदो तव्हांखे घणो हुन में कोई दिक़त कोने अगरि तव्हांखे अचिणो पवंदो असां वटि ऐं डॉक्टर सोल बि आहे ऐं असां वटि हिकु उहो बि आहे जो मेटिरियल आहे ऐं हू असां कस्टामाइज़ कराए था सघूं ठीकु आहे तव्हां मूंखे थोरी डिटेल्स ॾेई छॾियो जीअं कलर कहिड़ो खपे तव्हांखे हुन में त मां उहो सभु कुझु घुराए रखंदमि हा जेका इअं जीअं ठीकु आहे ई त तव्हां वटि हूंदो ई आहे ठहियल बि हूंदो आहे तव्हां ॾिसी था सघो न त पोइ त तव्हांखे समुझ में अची वेई त उहो असांखा असां तव्हांखे कस्टमाइज़ बि कराए था ॾेई सघूं डॉक्टर सोल ई मेन तव्हांखे खपे न अच्छा असांजो जो दुकानु आहे उहा राति जो अठे ताईं खुलियल हूंदो आहे ऐं सुबुह देरि ताईं ॾहें बजे ॾहें बजे असां खोले छॾींदा आहियूं त तव्हां ठीकु आहे ठीकु आहे मां तव्हांखे एड्रेस एस एम एस थी कया ऐं पोइ ॿुधायां थी जय झूलेलाल